اردو اتنی اتنا پیارا چیز ہے اردو اردو اردو کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ اردو کو ہمارے بہت بڑے بہت بڑے بڑے شاعر یہاں اردو کو قائم کیے جیسے ایک شاعر اقبال صاحب جو ان کی زبان اتنی اچھی اور شاعر جمیل صاحب اور اتنے اتنے اچھے اچھے شاعر یہاں سے گزرے ہیں جس کا جواب نہیں اردو کو ایک ایک اہم ترجیح دے کر کے ان لوگوں کا یوگدان رہا ہے کہ اردو اردو بولنا سیکھنا اردو اردو شاعری شعر و شاعری کرنا جو بہت ہی اچھا اور پیارا لگتا ہے سننے میں ایک ایک شاعر ایسے ایسے شاعر بول کے گئے ہیں کہ سننے میں اتنا اچھا لگا جو کیا کہنا جیسے ایک شاعر ہیں تیرے آزاد بندے کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی کیا اقبال صاحب نے اس طرح سے کہا ہے ترے شیشے میں مے ابھی باقی نہیں ہے اب بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے یہ یہ اقبال صاحب کا شاعر ہے جو کتنا پیارا لگتا ہے سننے میں کتنا پیارا لگتا ہے سننے میں کہ حنائی دست پہ موتی سیاہ بادل نے برسایا اور برس کر چھنٹ گیا بادل جو سورج تھا نکل آیا یہ اردو کا کتنا پیارا شاعر شعر ہے